मेरा नांऽ रोहित जम्बाल ऐ मेरी उम्र तेती साल ऐ ते अऊं इक रैवरे तालीम टीचर ऐं मिकी घुम्मना फिरना वैसे दिक्खेआ जाए ते मिकी ट्रैवेलिंग दा बहुत शौक ऐ मैं घुमदा फिरदा रोह्ना जन्दा रोह्ना छुट्टियां छुट्टियां पौंदियां हुन जि'यां गर्मी दियां छुट्टियां पोनियां ते मैं सोच्चे दा मे जाह्गा अपने जेह्के इत्थै जम्मू दि'यां फेमस फेमस जगहं न जि'यां अपनी इद्दर सुद्धमहादेव मानतलाई आह्ली साइड होई गेई उधमपुर डिस्ट्रिक च पौंदा ए ते भिनिसंगम होई गेआ पिच्छें सियोजधार होई अपना जुगधार होई एह् नेहि नेहियें जगहें मिकी घुम्मना फिरना बहुत पसंद ऐ और मिकी खाना बनाने दा बी ठीक शौक ऐ मैं खाना शाना बी बनांदा रौह्न्नां घर अपनी माता दी जी दी बी थोह्ड़ी हैल्प करदा रौह्न्नां पिता जी दी वि हैल्प करदा रौह्न्नां मिकी खाना बनाने दा बी शौक ऐ घुम्मने फिरने दा शौक ऐ और बच्चें गी पढ़ाना अपना ओह् बी मिकी थोह्ड़ा अच्छा लगदा कि बच्चें पढ़ां में स्कूल औने कोला स्कूलूं औने कोला बाद च में बच्चे घर बी सद्दे होंदे अपने ग्रां म्हल्ले दे किट्ठे करियै की आओ थोह्ड़े तुसें ज्ञान दियां चार गल्लां सखांऽ थोह्ड़ा तुस सिक्खो थोह्ड़ा अ'ऊं सिक्खां एह् बी मेरा शौक ऐ इक की बच्चें बी पढ़ां अ'ऊं तां ते उप्पर आह्ले मिकी एह् प्रोफैशन दीत्ते दा की मैं बच्चें कि अग्गें लेई सकां देश दा किश भविश्य बनाई सकां और मिकी होई गेआ जि'यां के खाने पीने दा बी मिकी बहुत शौक ऐ खंदा पींदा रौह्न्नां में अपने फल फ्रूट साढ़ै जि'यां सेब बड़ा होंदा सेब मेरा सबतों फेवरेट फल ऐ सेब शेब खाना मिकी बड़ा शौक ऐ साढ़ै देसी खीरे लगदे देसी खीरे अपनै मर्चां कुट्टियै आ हा हा खाद्धे दे होन और मेरी उम्र तेत्ती साल होई दी मैं बैचलर ऐं अजें मेरा ब्याह् ब्याह् बी नेईं ऐ होए दा कुआंरा गैं में अल्ली धोड़ी मेरा ब्याह् बी निं होआ ऐ कोई हो ओह् होगी कोई तां दिक्खी लैह्गे करी लैह्गे ब्याह् करना टैम होग जिसलै तैह्लूं ओह् बाद दियां गल्लां रेहियां और घर असें अपनै में सब्जी सुब्जि बी लान्ना अपनी बाड़ियें बुड़िये ताकि अप्पूं नैचुरली आर्गेनिक ख खाई सकां रुट्टी वगैरा सब्जी वगैरा खाई सकै चै ताकि बाह्र दियां जेह्कियां कैमिकल मिक्स सब्जियां अजकल आवै दियां कैमिकल दी त्यार होई गेइयां चीजां ओह् नेईं खानियां पौन उसदे कन्नै अपनी सेह्त तंदरुस्ती रोह्नदी कन्नै अपनी मानसिक बुद्धि थोह्ड़ी ठीक रौंह्दी उसदे आस्तै में एह् करदा करदा रौह्न्नां थोह्ड़ा थोह्ड़ा प्रयास ते और लोकें बी समझांदा रौह्न्नां कि अपने घर घर जेह्की अगर थुआढ़ी जमीन जायदात है जां थुआढ़े कोल कोई इक इक खुम्बा है उत्थै लाओ सब्जी सुब्जि ला रो खाने आस्तै फल फ्रूट लाओ अपनै गर्मियें सीजने फल हून इस बेल्लै जि'यां साढ़ै साह्ड़ियां लग्गै दियां अपने आलू बखारे लग्गा दे लुच्चे लग्गा दे इस बेल्लै नजारा गै बक्खरा उप्परा घुम्मने फिरने दा इसलै गर्मियें मौसम च ठंडे लाकै गै साढ़ै घुम्मने फिरने दा मजा नि तां शैह्रें च लोक इसलै तरसा दे बिजलियां बी निं आवै दियां पूरी पूरी धयाड़ी ते पसीना बगी बगी जा दा अपने ठंडे लाकै डुडू बसंतगढ़े सोच्चेआ हून जन्ने चक्कर शक्कर लाना ते इ'यै अपने शौक शौक न घुम्मना फिरना खाना पीना जैशी मारना